जी हाँ बचपन में मैंने जब एक गेम खेला कोपी पर हम बॉक्स बनाते थे जैसे एक पेज ले लिया था हमने एक लड़का एक लाइन खींचता था फिर मेरा फिर दोस्त एक लाइन खींचता था और मैं एक लाइन खींचता था ऐसे ही करके हम उसमें उस पेज पर हम बॉक्स बनाने का देख रहे थे कि जिसके ज्यादा बॉक्स बन जाएँगे वो जीत जाएगा वो एक कोने से बॉक्स बना रहा था मैं दूसरे कोने से बॉक्स बना रहा था गेम देख कर ऐसे लगा कि ये क गेम न तो अभी तक किसी ने खेला होगा और न ही कोई इसे खेलने का सोचेगा क्योंकि वो बहुत ही नये तरीके का गेम था मेरा दोस्त और मैं दोनों हम रोज मतलब रोज तो नहीं पर कभी कभी जब हमारी इच्छा होती थी वो गेम खेलने की तो हम बैठे बैठे खेलते थे जब हम स्कूल में काफी पढ़ाई करके और दिमाग थोड़ा ये हो जाता डिस्टर्ब जब दिमाग में ऐसे सिर दर्द टाइप लगता है तो हम वो गेम खेलते थे तो उस पेज पर हम जब बॉक्स बनाते थे तो एक कोने से वो बॉक्स बना के दलाता था एक कोने से मैं बोक्स बना के डालाता था जिसके बॉक्स जल्दी और ज्यादा बनते थे वो जीतता था उसमें तो ऐसे ही हम और भी नए गेम निकाले थे हमने जैसे कि जो कंचे खेलते हैं लड़के तो हम वो कंचे को उपयोग न करके जो ये लकड़ी से एक पेड़ रहता था उसमें जो गोल गोल ऐसे कंचे टाईप के ब गिरते थे वो फल में से निकलते थे तो हम वो कंचों का उपयोग न करके हम वो लकड़ी का उपयोग करते थे उस गेम को खेलने में जिससे क्या है हमें न जादा वो खरीदना पड़ता था न उस पर पैसा खर्च करना पड़ता था और हम हम आसानी से फ्री में उसे पेड़ से ला सकते थे और खेल सकते थे हालाँकि वो उ उतना मजा नहीं देता था हमें वो गेम पर उसमें क्या है हम फ्री में वो खेल सकते थे बाकी सब लड़के पेड़ से पहले वो फल तोड़ कर लाते नहीं बाकी सब लड़के दुकान से कंचे खरीद के ला कर खेलते थे और हमारे पास पैसों का अभाव था इसलिए हम पेड़ से तोड़ के लाते थे इसलिए मुझे ऐसा लगा कि